पत्थरों और सिक्कों को इक्कठ्ठा करने का शैक्षिक मूल्य यह हो सकता है कि किसी चीज़ को जोड़ जोड़ कर ही हम कुछ कर सकते हैं मतलब एक एक चीज़ रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं या एक एक चीज़ रखकर हम कुछ बना सकते हैं यह भी इसका एक शैक्षिक मूल्य हो सकता है हम यह सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जोड़ जोड़कर रखने से कुछ नई चीज़ हमें मिल सकती हैं कुछ नया आयाम हम पा सकते हैं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को इक्कठ्ठा करने का शैक्षिक मूल्य यही है कि यह धीरे धीरे चीज़ें करते रहना चाहिए काम करते रहना चाहिए आप कोई कुछ ना कुछ अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा नए आयाम मिलेंगे जिससे आप कुछ कर सकते हैं कुछ बन सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं या आपको इन सब चीज़ों को करने औ जोड़ने से जैसे कुछ आपकी पुरानी यादें हो जो आपको बाद में ताजा हो जाए हम यह भी एक शैक्षिक मूल्य हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को याद करना